अ हेल' अ बुं नायाथ' दंमोनलै ओमफाय बे फिसा फिसा गोजासो अ उम फिसा फिसासो गिदिर गैला आसि थाइनै अ आसि थाइनैसोआनो बुस्थुआलाय अ अ अ उम बिदिनो ओं बिदिनो ओमफाय किल'आवथ' दुइस' जाहैगोन दुइस' उम दुइस' अ अ अ अ अ अ हायो हागोन दे अ ओमफाय ओरैनो माब्ला नांगोन नाखौ ना दानो लांफैगोन अ औ औ औ लांफैनो हागोन खोथा गैया उम हागोन दे थिखांनायाथ' जेनोबा थिखांनायनि नोंसोरो जोंनो इसे माबा होनांगोन ओ उम दा जोंसो थिखांगोन नालाय उम जागोन दे ओरैनो उनाव नोंसोर फैगोरथोंसै जों माबा रायज्लायनायनि गेजेरजों जासिगोन बियो किल' हिसाबावथ' ओरैनो अ ओरैनोथ' किल'सेयाव माबा नालाय दुइस' जाहैबायनालाय उम उम बै

सेजौ बाजियाव एसे खम जागोनलै नोंथां उम खमद्राय जागोन अ जोङो दा हरथारोब्लाथाय माबायाव हागोन दे ओ सेजौ दाइनजियाव हागोन

अ नोंसोर जोङो दा अ गाबोन बोखां अ अ उम जागोन दे दे होमब्ला दे अ दे